ہلو باجی ہاں جی وہ جی کچھ نہیں بس اپنا تھوڑا سا کپڑے کا جو میں بزنس کرتی ہوں کپڑے سیل کرتی ہوں اسی میں بس بزی رہتی ہوں تو آج کل میرے پاس پاکستانی سوٹ آئے ہیں بہت سارے اور کچھ فیبرکس بھی آئے ہوئے ہیں سورت سے میں نے اپنا مال منگایا ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھ سکتی ہیں میرے پاس بہت سارے آپشن ہیں پاجامے تو نہیں ہیں لیکن کپڑا ہے اس کا میرے پاس فیبرک ہے ہاں اچھا اچھا ہاں تو فیبرک اس کا میں آپ کو بھیج دوں گی آن لائن بھیج سکتی ہوں اسے واٹسپ آپ کر دیں مجھے میرے نمبر پہ پھر مجھے ہاں پھر آپ اپنا ایڈریس مجھے شیئر کر دیں تو میں آپ کو بھیج سکتی ہوں نہیں نہیں بہت اچھی کوالٹی ہے نہیں نہیں پیور کوالٹی ہے بہت اچھی ہے کاٹن میرے پاس تو ہاں جو بھی آپ کہیں گی میں وہی آپ کو بھیج دوں گی اگر آن لائن کہیں گی آن لائن اور سامنے سے آپ آ کر اور آ جی اچھا اچھا چلیے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ اپنا پورا ایڈریس آپ مجھے شیئر کر دینا تو ہاں

ہاں ہاں نہیں آن لائن بھیج دوں گے ویسے میں اکثر آتی بھی رہتی ہوں رامپور تو کبھی ہوا تو میں آپ کو دکھا بھی دوں گی کچھ لا کر ہاں میں لیتی بھی آؤں گی نہیں ساریے طرح کے ہیں کپڑے تو جیسا آپ چاہیں گے ویسے ہی مل جائے گا آپ کو لیڈیز سوٹ بہت اچھے اچھے ہیں یہ تو صرف فیبرک کپڑے کا یہ ہے پاجامے کی تو ہمیں کپڑا ہی لینا پڑے گا نا پاکستانی یہاں لیٹسٹ مال آیا ہوا ہے میرے پاس تو میں آپ کو فوٹو بھیج دوں گی بہت سارے کپڑوں پہ تو جو بھی آپ کو

پارٹی ویئر بھی بہت ہے میرے پاس ہاں بہت سارا مال آیا ہوا ہے تو میں آپ ہاں نہیں میں آپ کو بہت سارے فوٹو شیئر کر دوں گی کپڑوں کے اور اس میں سے آپ چوز کر لینا جو بھی آپ کو لگے تو جو بھی آپ کو لگے تو میں آپ کو آن لائن ان شاء اللہ بھیج دوں گی یہ اور آپ کے گھر میں جو بھی آپ کے آس پڑوس میں ہیں تو ان کو بھی آپ میرا بتا دیجیے گا میں کپڑے کا کر رہی ہوں بزنس کر رہی ہوں ہاں کسٹمر تو ویسے بہت ہیں رامپور کے میرے پاس اور بھی کسٹمر ہیں بہت سارے ہاں میرا مال جاتا ہی رہتا ہے ویسے تو

جی ان شاء اللہ میں آپ کو فوٹو شیئر کر دوں گی اور اگر آپ مھے اپنا ایڈریس بھیجیں گی واٹسپ پہ تو میں آپ کو آن لائن بھیج بھی سکتی ہوں میں جی جی اللہ حافظ